दिनै गंसे कुकार लाबोदोंमोन नाथाय कुकारखौ आं मोजां मोनासै माबा सङोब्लानो सिगनेल मोजां होआ हुइसेलफोरा मोजां गाबा जादों बोरै बोरै जागोनथाय ह'किन्सनिमोन ह'किन्सखौथ' जों गासिबो मोजांखौनो मोनोमोन नाथाय मानो बिदि जाखोबा आंनिया ना रिजेक्ट मालासो फैबाय आंनाव आं ह'किन्सखौनो बाहायबाय थायोमोन ओंखाम ओंख्रि संनायाव ओंखामाबो सङोब्ला मोजां जायोमोन नाथाय दिनै आंनि बे कुकारा इसे हुइसेल होनायफ्रा मोजां जायाखै ओंखामफोरा बारा मोजां जायाखै आङो बारा मोजाङै संनायाव हेफाजाब मोनाखै बेनिफ्राय मोजां फिन्नाय मोनाखै दा आङो बे प्र'दाकखौ मोजां मोनालासे आं बेलेकसो गोसो जाबाय बेलेक कम्पेनिनिसो आं लानोसै नामा दा मानोना बे हकिन्सनि बे कुकारा आंखौ बिराद थेनस'न होदों आरो ओंखामफोराबो गेफे जानो हमदों खेबसे खेबनै हुइसेलावनो सिगांथ' जोबोद मोजांमोन नाथाय दा मानो बिदि जाखोथाय बे प्रदाखा आं साबजानाय मोनाखै आं बे प्रदाकखौ सोलायफिनगोन नागिरनानै लासिगोन बेलेक बायनो आं सिन्था खालामबाय